नॉयस स्मार्टवॉच इवोल्व त्री ही स्मार्टवॉच बॅट्री खूब बेगीन सोंपता आनी ह्या स्मार्टवॉचांत कॅमेरा कंट्रोल हो फॅसिलिटी ना जातूंत हांव म्हज्या मोबायलारसून फोटो काडूंक शकता